आज हमारे यहाँ सत्यनारायन भगवान की पूजा थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनका बहुत अच्छे से पूजा हुआ और वहाँ पर प्रसाद भी बना प्रसाद में प्रसाद बनाने के लिए हम लोग सूजी लाये और वहाँ के सूजी लाये और कड़ाही को गैस पर चढ़ाए और अच्छी तरीके से तेल डाले फिर उसके बाद उनको सूजी को अच्छी तरीके से भुने भुनने के बाद अच्छे से वहाँ पर मेवे मिश्री डाले फिर इसके बाद और फिर इसके बाद हमारे यहाँ चनाम्रित भी बना चनाम्रित में दही और दही चीनी भी डाले मेवा मिश्री तुलसी का पत्ता भी डाले और अनेक बहुत सारे ऐसे लोग आये थे जहाँ भंडारा हुआ था और बहुत सारी चीज़ें बनी थी भगवान के पूजा में और हमारे यहाँ अनेक प्रकार के भोजन बने थे और हमारे यहाँ आज हमने आज कचौड़ी बनाने बनाया और कचौड़ी बनाने के लिए हमने अच्छी तरीके से आटे को गुथा गुथने के बाद अच्छी तरीके उसे सा अच्छी तरीके से उससे साना और फिर उसके बाद सनने के बाद गैस गैस चालू किया गैस चालू करने के बाद अच्छी तरीके से हमने उसे गैस को चलाने के बाद कड़ाही चढ़ाई कड़ाही चढ़ाने के बाद उसमें तेल डाला तेल डालने के बाद तेल डालने के बाद अच्छी तरीके से कचौड़ी की पुड़ी बनाई और फिर उसके बाद हमारे आज हमारे यहाँ पास्ता बना पास्ता को बनाने के लिए हमने हमने पानी को गर्म किया पानी गर्म करने के बाद उसमें अच्छे पानी गर्म करने के बाद उसमे हमने पास्ता डाला पास्ता डालने के बाद जब पास्ता हो गया तो उस उसे अच्छी तरीके से छान लिए छानने के बाद फिर कड़ाही को चढ़ाया कढ़ाही को चढ़ाने के बाद अच्छी तरीके हमने उसमें तेल डाला तेल डालने के बाद थोड़ा सा कांदा और प्या कांदा डाला और मिर्च भी डाला और ऐसे और बहुत सामान बहुत से चीज़ें डाली और पास्ता बनाए और फिर इसके बाद हमारे यहाँ हमारे यहाँ पनीर की सब्ज़ी बन रही थी हमारे यहाँ पनीर की सब्ज़ी बनाते वक्त हमें पनीर के अच्छी तरीके से काटा काटने के बाद उसको उसको फिर गैस को गैस को चालू किया गैस को चालू करने के बाद गैस को चालू करने के बाद फिर कड़ाही रखी कड़ाही रखने के बाद उस पर तेल डाला तेल डालने के बाद पनीर को छाना पनीर को छानने के बाद पनीर को छानने के बाद उसको फिर इसके बाद कांदा डाला कांदे डालने कांदा डाला फिर और लहसुन प्या लहसुन मिर्च और मसाले अनेक प्रकार के डाले अच्छी तरीके से सब्ज़ी बनाई और और नास्ते में हमने आज सुबह पकौड़ी बनाई पकौड़ी बनाने के लिए हमने बेसन लिया बेसन में प्याज ल प्याज मिर्चा लहसुन और ये सब डाल कर अच्छी तरीके से उसे मिक्स किया मिक्स करने के बाद फिर उसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गैस ओन किया गैस ऑन करने के बाद फिर कड़ाही को चढ़ाया कड़ाही को चढ़ाने के बाद अच्छी तरीके से उसे छाना छानने के बाद सभी को सभी को दिया खाये और और हमारे यहाँ